पंज फरवरी उणवीह सौ पंजाह पंद्राहं जुलाई उणवीह सौ चालीह ॾह अप्रैल उणवीह उणवीह सौ उणटीह पंजवीह अगस्त उण उणवीह सौ सतरि एकवीह दिसम्बर उणवीह सौ सठि